हाँ योगा अभ्यास हमारे स्वास्थ्य लिए लाभदायक है सुबह सूर्य उदय होने से पहले हम सूर्य प्रणाम करने लगते हैं और योगा करने से हमारा ध्यान एकत्रित होता है और हम सूर्य को नमस्कार भी करते हैं और योगा अभ्यास से हमारे जीवन की महत्वपूर्ण इकाई है जो हमें स्वास्थ्य रहने के लिए योगा करना चाहिए हमारा स्वास्थ्य ठीक बना रहे इसलिए हम काफ़ी हद तक योगा अभ्यास करते हैं और योगा अभ्यास करते समय हम अपना ध्यान एक जगह ही रखते हैं योगा के लिए हम अल स्पेसल जगह पर बैठते हैं और शांत वातावरण जहाँ पोल्यूसन वगैरह कुछ ना हो और कोई भी शोर सराबा ना हो उस जगह पर हम योगा अभ्यास करते हैं अगर हम पोल्यूसन वाली जगह पे योगा अभ्यास करेंगे तो हमारी स्वास्थ्य को हानिकारक है